میں ہندوستان کے ان لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جنہوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں لاؤس لابیریا یا دیگر ممالک میں مہاجرت کی یا جنہیں مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی جیسے تقسیم ہند کی وجہ سے پھر شمال مشرقی ریاستوں سے ہجرت کی کہانی اسی طرح جنوبی ہندوستان کے مزدور طبقے کی ہجرت چیلنجز جن کا ان لوگوں کو سامنا کرنا پڑا وہ اس طرح ہیں نئی زباں اور ثقافت میں ڈھلنے کی مشکل نسلی امتیاز اور شناخت کا بحران معاشی عدمِ مساوات اپنے مذہب تہذیب اور روایات کو محفوظ رکھنے کی جد وجہد